हमर क्षेत्र के समस्या के परेशानी जे पेशेन्ट काहे बीमार एतना हो जाइत है गरमे गरिम गरम रहै छै पानि पी लै छै सर्दी जुखाम हो जाइ छै जेहे अस्वस्थ शरीर पर कोइ ध्याने नहि दै छै आओर बरसात के मौसम के चेन्जिंग मौसम हेरफेर होइत रहै छै बादल के बजह से तऽ कभी गर्मी लागै छै तऽ कभी ठण्डी लागै छै एकरा बजह से तबियत खराब हो जाइ है तऽ फेर तऽ कहै छै मौसम जे शरीर के हिसाब से तऽ अपना पते नहि चलैत है जे तबियत खराब होइ है मौसम के वजह से तऽ कभी शरद तऽ कभी गरम तऽ कभी पसीना रहै पसीना हो जाइ छै अपना मोने शरीर मे कपार मे तऽ फेर जे देखाबै के होइ छै हॉस्पिटल सभमे डॉक्टर सरकारी मे सर सफाइ तऽ ठीके छै मगर इएह है कि मौसम के बजह से हो जाइ छै न ई कभी सर्दी जुकाम सर मे दर्द हाथ पाँव फुलऽ लागै छै एकरा बजह से जे मौसम मौसम के बजह से कुछ अथि हो जाइ छै जे तऽ यही चलते जे ओ कहल गेल है जे ओ कहल गेलहँ जे ई सलाह डॉक्टर सभसे लेके मौसम के बारे मे बतैयौ नऽ तऽ हो जाइ छै न तबियत खराब हमरा आब खेती मे काम करै है कीड़ा मकौड़ा मच्छर दिन बला कीड़ा लगता है ओ शरीर पर झुक जाइ है न कभी आँख मे मार दे है कभी कपार मे मार दे है तऽ एकरा बजह से न गरम सरद गरम से तबियत खराब हो जाइ है आ ओकरा बाद जे है देखै जे मौसम के हिसाब से न कभी पानि बरसलै कभी देखलियै बादल पानि के ले न अब लगै छै जे कि खूब घटा बनलै है आ एकबैग हावा चलि जेतै माथा सर मे दर्द हो जेतै दर्द मे होला के बाद जे आदमी परेशान हो जाइ है न तबियत खराब हो जाइ है तऽ एकरा एकरा बजह से आदमी सतरके रहलै